गांवां गांवांत तरे तरे प्रकारची झाडां आमी रोंयतात सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हळ्यार आमकां उपयोगी पडपी फळ दिवपी झाडां आसता उदारण दिवपाची म्हळ्यार माड माडा पसून आमकां नाल्ल मेळटात सुपारी दुसरो प्रकार शोभेची झाडां दसण गुलाब आबोली शेवतें जाय जूय अशीं खुबशी झाडां लायतात त्या शिवाय वाली जी भाजी दितात दुदी घोसाळीं तवशीं अश्यो कितल्योय प्रकाराच्यो वाली आमी लायतात